औ औ साफागुरनिफ्राय खैलामैलासिम लामायाथ' ससेया बबेबा गाज्रि ससेया मोजांआनो अबावबा अबावबा एसे गाज्रियानो ओमफ्राय गैयाबाबो खैलामैलासिमआव देर घन्थासो लागोन ओमफ्राय साबैसे फैयोमोन नोंसोरलाय जोंथ' गोबाङैनो दं औ जागोन दे सासेयाव देरस' खरि लागोन रिजार्भ बा हाजार बार'स' लागोन आं हाजारसे नङाबा बार'स'सिम नोंसोर बेसेबांसिम होनो हायो बुंहरबानो जाबाय जागोन दे जागोन दे जागोन दे खयथायाव फैगोन नोंसोरबा दे फैदो दे जों रेदि जानानै थानोसै होनबा नोंसोर फैबानो जाबाय दे दे औ दे औ दे